हॅलो गौरव न्हय ओके तुमी हांगा काजू फेणी निरो बी सगळे तयार करतात न्हय हां

हां ओके ओके ना म्हाका तें एकट्या फ्रँडान म्हाका सांगिल्लें हांव न्हय एक्च्युअली एक प्रोजेक्ट करतां सो म्हाका एक तुमची हेल्प जाय आशिल्ली मातशे तुमकां न्हय म्हाका म्हणचे सगळे इन्फोर्मेशन जाय आशिल्लें तुमी कसो निरो तयार करता फेणी कशी तयार करता सो तें सगळें म्हाका इन्फोर्मेशन असें तुमी सांगपाक शकता म्हाका कशे करतात ते

हां हां

हय हय आं मोत्यां पसून करता तें

हां ओके

निरो आसता तो हय आनी फेणी म्हणटात ती कशें कितें

हय हय कन्डेंसेशन हां सो ती वाफ मागीर ती कलेक्ट करतात तुमी ओके ओके ओके ओके फेणी तयार करता हां तशें न्हय ओके ओके ओके

हय म्हाका एक थोडे फोटोज तुमचे जाय आशिल्ले सो ते हाका येत हांव तुमचो आनी तुमचे जे प्रोसेस तुमी करतात ते फोटोज एक थोडे काडपाक जाय आशिल्ले आनी प्रोजेक्टाक ते एक दाखोवचे पडटा न्हय आनी तुमचे कडल्यान हांवें घेतला म्हणून एक सायन मागीर जाय पडटली ओके हां अय ओके ओके हय हय अय अय हय सो तें मागीर हांव ओन वर्ड्सांनीं हांव बरोवपाक शकता न्हय ओके हय बरें तर हां थेंक यू येता हांव मागीर एक दीस हां बरें बरें ओके